مجموعی صحت اور تندرستی کے لئے تیراکی کے بے شمار فوائد ہیں جس طرح کی تیراکی آج کل پیشنٹ کو ریکومینٹ کیا جاتا ہے کہ تیراکی کرنے سے اس کی صحت برقرار رہتی ہے اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا ہے فٹنس کا راز ہے تیراکی تو تیراکی سب کو ہی کرنا چاہیے چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ایجڈ بہت ہوگئے تو نہیں کر سکتے ہیں تیراکی کرنے سے انرجی آتی ہے تو جتنے بھی ینگ پیپل ہیں آج کل ان کو تیراکی ضرور سے سکھانا چاہئے اور کرنا چاہیے اور سانس کو کنٹرول کرنے میں یہ اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ اگر ہم لمبی گہری سانس لیتے ہیں ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں تو ہمارا جسٹ اکسپینڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم سلولی سلولی نوز کے تھرو ہم باہر کو اکزیل کر کے اپنی سانس کو باہر کو نکالتے ہیں تو جب ہم لمبی گہری سانس لیتے ہیں اندر کو تو یہ ہمارا اس وقت سانس کنٹرول میں ہو جاتا ہے